हेलो हँ के बाजै के बाजै छियै अच्छा हँ बोलु सेब सेब लेबै अहाँ सेब जे छै सेब अस्सी टके किलो बिकैए जेहेन अहाँ अहाँ जेहेन सेब लेबै जेना कि हरा सेब लेबै लाल सेब लेबै छोटा दाना बला सेब लेबै जेहेन लेबै ने ओहेन दाम मिलतै हमरा पास सब सब फल जे छै ने छै हमर दोकानमे सब जे भी लेबै अहाँ सब किछु हमरा दोकानमे छै हमर बड़का साइजके जे सेब यऽ ओ जे छै सए टके किलो यऽ आ एगो ओहि सऽ कनि टा छोट छै हमर दोकान जे छै ने सुपौल बजारमे गुदड़ी गुदड़ी बजार जानै छियै ने गुदड़ी बजार जे एनऽ एनऽ पूरब साइडमे पड़ैया हमर गुदड़ी बजारमे जे यऽ ठेला लगैया ओथी लग दोकान यऽ हमे सब फल राखै छियै जेना सेब सन्तरा अनार अंगूर अभी आमके सीजन यऽ तऽ आमो रहै छै सब आम रहै छै सब दोकानमे छै हमरा ई बताउ कोन अहाँ सन्तोला जे छै एक सए बीस टका किलो यऽ ओहि सऽ कम बला छै कनि टा ओहिमे दाग दुग जे छै ने दग्गी बला तऽ ओ अहाँके अस्सिये टके किलो भऽ जायत आ ओहि सऽ कम रेन्जके तऽ अभी नहि यऽ अहाँ लेबै तऽ मंगाए देब दोकान जे छै हमर नओ बजे भोरे खुलि जाइ छै आ साँझ तक खुला रहै छै सात बजे तक दोपहरमे दू घण्टा बन्द कए दै छियै धूप रहै छै ने आ खाना खाए लै जाइ छियै नहि इएह फलके दोकान छै तऽ हमे फले फूल राखै छियै ठेला पर घुमियो घुमिके बेचै छियै ठेला पर हमे घर घर जाइके फल लै लए फल लै लए सब फल बेचै छियै फूल सब नहि हमे फूल सब नहि बेचै छियै अहाँ लेबै की ई बताए दियो हमरा केला हँ केला यऽ केला यऽ बीस टके दर्जन यऽ केला हँ सन्तोलो छै सन्तोला लेबै ओ एक सए बीस टका किलो यऽ कहलिये ने अहाँके बढ़िऑं सन्तोला एक सए बीस टके यऽ ओहि सऽ ई जे दाग बला जे छै ओ अस्सी टका नहि कटहल तऽ नहि यऽ अनार यऽ हँ नारियरो यऽ नारियर जे छै पचास टका पीस दै छियै इसब हमे सहरसा से मंगेलिए खर्चा खर्चा जाहिमे हमरा दू सए टका खर्चा पैड़ गेलै हइ जहिया बेचै छियै ओहि से एक दिन पहिने आनै छियै चलु आब राखै छियै फोन हमरा किछु कनि टा काम यऽ राखु फोन